खामानिनि अनगायै आङो टि भि नायो आरो टि भि नायनानै बिदिनो सिरियाल आरि नायो न्युस नायो बेफोरखौ आं खालामो आरो आं बेफोर खामानियावबो खालामखांनानै बेयावबो टाइम पास जायाबा ना गुरहैयो आं बिराद मोजां मोनो बिलोआव बा जामफैआव आं ना गुरहैयो ना गुरनानै बिदिनो मोजां मोजां ना मोनबोयो जेसेनो ना मोनो एसेनो इनटारेस्ट मोनो मागुर मोनो सिंगि मोनो बिदिनो मोजां मोजां ना बाला बाथिया बिराद इन्टारेस्ट जायो बेफोरखौनो लाबोनानै जोङो न'खराव जायो बिदि बेफोरबादि आं बेफोरखौ आङो ना गुरनायखौ माबानायखौ आं गोदोनिफायनो मोजां मोनखायो इन्टारेसट मोनखायो दा जोङो बिदिनो आरो ना गुरखांनानै फैनानैबो नोङो जेबो खामानि थायाबा जोङो मोजां मोजां बिदिनो बिजाबफोर दङबा बिजाबफोरखौ नायो फरायो सल' बा सल'मा बेफोरखौ जोङो नायनानै मोजांयै गथ' गथायफोरखौबो ओरैबादि ओरैबायदि खिनथायो दा जोङो बेफोर खामानिखौनो जों मावो